अस तिन्न भैन भ्रा न में सारें कोलूं छोटी आं घरै च ते साढ़े तिन्नों दा नेच्चर लग्ग लग्ग ऐ में थोह्ड़ी केयर केयरलैस्स आं थोह्ड़ी हैल्प पर ध्यान निं रक्खनी आं लेकिन जेह्के मेरे बड्डे बड़ी भैन ऐ ओह् थोह्ड़ा हैल्प कान्शियस ऐ मेरे जेह्ड़े ब्रदर ओह् बी हैल्प कान्शियस ऐ और ते ओह्